आं दावराव दावराव मिनि होनाय गांसे बिजाब फरायखांबायमोन बे बिजाबखौ आङो दा गोसोआव गैलिया बे बिजाबाव ओरैबायदि काहानि दंमोन ना बे सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ मोजां मोननो थाखाय बायदिसिना मिनिथाव मिनिथाव फल' खालामोमोन आरो सिख्लाया बिखौ नायनोबो हायामोन सानसेखालि सेंग्राया बे सिख्लाखौ नाम्बार बिनो थाखाय सासे लोगोनिआव थगाय थागाय बिदोंमोननो आरो सिख्लायाबो हरदोंमोन उनाव सिख्लाया मोजां मोननो थाखाय मोजां मोननो थाखाय नाम्बार खौबो लादोंमोन लासै लासैनो सिख्लायाबो आवलिलांनायसै बेनि उनाव बेनि फेस्ला फेस्ला खालामनाय फल' खालामनाय आखुफोरखौ लोगोफ्रा जोबोद मिनियोमोननो बेखौ गोसोखां गोसोखां आंबो जोबोद मिनिफायोमोन आरो बिमाजोंबो माब्लाबा माब्लाबा रायजायोमोन हारसिंनो मिनिबाय थादों होनना सम सम गोसोखां गोसोखां मिनि मिनि आंबो बिजोंनो सम बारहोलाङोमोन